खेती में तो हमें सब कुछ पसंद है क्योंकि सबसे पसंद तो हमें गोभी की खेती होती है पहले हम लोग गोभी लगाने के लिए मार्केट से बीज लाते हैं बीज लाते हैं तो फिर उसको हम लोग बनाकर फिर उसको थोड़ा थोड़ा बीज उसको गोर कर डालते हैं तो बीज जब तैयार होता है तो कम से कम एक बिता का हो जाता है तो एक बिता जब भी करता है तो फिर हम लोग उसको खेत में ट्रैक्टर से जुताई करवारकर फिर उसको गड्ढा खोदकर फिर से गोभी की खेती उसमें दवा उवा डालकर गुथते हैं तो फिर उसको बीस पचीस दिन के अंदर में फिर उसको मिट्टी देते हैं मिट्टी देने के बाद फिर उस पर दवा छिड़कते हैं खाद देते हैं और पानी भी भरते हैं पानी भरने के बाद फिर सोचते है थोड़ा कीड़े ना खा जाए तो गोभी के फूल पर हम लोग दवा मारते हैं कि कीटाणु उसको चाटे ना उसका फूल ऐसे ऐसे बढ़ने के बाद दो महीने के बाद जब तैयार होती है गोभी की खेती तो मार्केट में अच्छी दाम मिलती है यहाँ तक कि इस समय मिर्चा भी है मिर्चा के भी खेती क्या है जैसे गोभी खेती होती है वैसे ही मिर्चा की भी खेती होती है मिर्चा भी बीज डाला जाता है बीज डालकर फिर उसको खेत में ही गाड़कर उसको फिर उसको चढ़ा कर तीन बार उस पर मट्टी चढ़ता है मिट्टी चढ़कर फिर जब उसका फल होता है तो उसमें भी खात दवा हर एक चीज मारा जाता है तो मारते समय तो फिर बाजार में उसका भी फल अच्छी दाम मिलता है मटर भी गन्ना भी हर एक चीज की खेती टमाटर की भी खेती ऐसे गोभी के तरह ही होती है वो भी वैसे ही होता है गोभी की तरह तो फिर और हम आलू भी हमारे यहाँ होता है आलू की खेती ऐसे होती है आलू की खेती पहले आलू मार्केट से आता है मार्केट से आकर फिर उसको आधा भाग से काट दिया जाता है आलू फिर उसको अच्छा से खेत को टेक्टर से जुताई कराकर उसे खाद उद सब हर जगह से छीटा जाता फिर उसको लाइन से आलू बोकर लाइन से आलू बोकर तो फिर उसको हम लोग मिट्टी से फरसे से चढ़ाकर फिर उसकी खेती करते तो फिर एक बीस दिन बाद फिर उसकी जो बीज मिट्टी के ऊपर आती है तो हम लोग सोचते हैं कि अब उसको चढ़ा दे फिर उसको चढ़ा कर फिर पानी भरते फिर उसमें खाद मारते हैं फिर ऐसे ऐसे वो एक महीना में तैयार होती है तो फिर उसको हम लोग हम एक डेढ़ महीना के बाद खोदकर उसको घर में रखते हैं खाने के लिए हुआ तो बेच भी देते हैं ऐसे ऐसे गेंहूँ की भी खेती हम पता है पहले बीज मार्केट से लाते हैं तो फिर उसको टेक्टर से जुतवाते हैं जुतवाकर खाद खाद पहले छींटते हैं फिर टेक्टर से जुताता है फिर वो फिर ऐसे ऐसे जब बीस एक महीने बीस दिन के अंदर में फिर उसको हम लोग सिंचाई करते हैं सिंचाई कर कर फिर उसको खाद डालते हैं खाद डालकर फिर बीस दिन बाद फिर उसको सिंचाई करते हैं ऐसे ऐसे तीन बार सिंचाई करते हैं तीन बार सिंचाई उनके करने के बाद जब गेंहूँ कटने की बारी आती है जब वो पक जाती है तो उसको काट कर हम लोग मार्केट में तैयार करके उसको अच्छी दाम उसकी मिलती है धान की खेती बरसात के मौसम में होती है उसका भी बीच पहले हम लोग सांडा बनाते हैं सांडा बनाकर फिर उसको गोदते हैं तो फिर उसको उखाड़ कर जब ज़्यादा देखते हैं बारिश होने लगी तो उसको बारिश के मौसम में हम लोग उसको रोक देते हैं रोकने के बाद उसमें भी पानी अगर मौसम अच्छा रहता है बारिश होता है तो मौसम के समय खाद वगैरह सब चीज छींटते हैं छींटते के बाद अगर मौसम नहीं बारिश नहीं हुई सिंचाई करते हैं सिंचाई करने के बाद अगर धान पकने लगी तो उसको भी काट कर हम लोग मशीन से शुरू कर अगर खाने से बच गई तो उसको मार्केट में बेच देते हैं ऐसे ऐसे सब्जी चना की भी खेती ऐसी होती है चना छींट दिया जाता है चने की खेती में तो ज़्यादा सिंचाई नहीं किया जाता है क्योंकि वो बस एक ही दो बार अगर सिंचाई करने से उखड़ जाता है जब वो भी एक दो महीना बाद वो भी पक जाती है तो उसका भी हो जाता है खेती मटर की भी खेती ऐसे ही होती है मटर के ऊपर पानी एक दो तीन बार होता है वो भी खेती सब चीज खेती हमें पता है